नै आं ओरैबायदि रोंगौ दालि ओंख्रि संबा दुन्दिया होनांगौ आलु दरसे दरनै होनांगौ दालिजों होमबानो मोजां जायो आरो बेदर दिनै ब्रयलार बेदर संबा मा नांगौ जिरा एसे आरो मोदोमनाय मस्ला दङ आं नामखौ मिथिआ दा बेखौनो होनानै आं मोदोमहोयो ब्रयलार बेदरजों अमा बेदर संबा बै बेलेग बेलेग दिनै हाइजें एसे मस्ला एसे रुहुन एसे आरो सामब्राम गोजा जों दरनै होनानै एवबानो गोथाव जालाङो आरो बिनि उनाव खारदै ओंख्रि संबा दिनै मैगंखौ सिगां खारदैदों एसे एवदबबाय एवदबनानै मैगंखौ संनो नांगोबा खारदैदों बै नाखौ होलालायबाय मैगंदों दसे फोमोननानै आरो दैखौ होबाय संख्रि होबाय बिदियै आरो सबाइखौ एवबाय एवनानै दिनै सबाइआव मा होनांगौ हाइजेंबो होजायो आरो बा आदाबो माबा सामब्राम गुफुर होजायो गोजा होजायो बेफोर संलाङो बेदर एसे एवफ्रामना दोनबाय बि बाखर बुखर होनानै एवफ्रामना दोननानै दिनै आरो दै गुदुंखौ लुलाना होनानै बि सबाइखौ होबाय गोबावैनो खारदै होनानै संबाय बिनो जायो आरो आरो अनला ओंख्रि संबा बेदरफोर दाव बेदर जिखुनु बेदर बिखौ थावदों एवबाय एवना दोनखांनानै दैआ होबाय दैआ गोदौबा आरो अनलाया एरदो अनला एरनायनि लोगो लोगो खारदैआ होदो होनानै खारदैखौ आरो नांदोंना नाङा मोदोमनाय मोनामसुयो माबायदि ओंख्रिया मोनामसुनानै गोथाव जायो खारदैआ मोदोमदोंना मोदोमा होननानै मोनामसुयो होनबानो थर मोनो संख्रैखौ उनाव होबाय बिदिनो सबाइआ मोननाय लोगो लोगो ओमफ्राय दुन्दिया एसे होबाय होनबानो मोदोमखांबाय खारदै नांनाय नाङैखौबो मिथिबाय आरो जिखुनु अनला ओंख्रियाबो बिदिनो सबाइआबो बिदिनो जिखुनु फाजा दाव बा अमा आरो जिखुनु बेदरानो बाखर बुखर होनानै सङोबासो गोथाव जायो जाय जि आरो खायसे बाखर सैया खायसे जाब्रां सैया खायसे दिनै धुन्दिया सैया थायो आरो न'खरावबो बेले बेलेबे अनेक अनेकयै ओंख्रि संनांगौ जाहैयो बिदिनो सोरबा बाखर सैया सोरबा सामब्राम गुफुर सैया सोरबा आरो अनेक बाखरखौनो जाया आंनो मानो होदो जाब्रांखौनो होनाङा सबआनो सोलियो बेखौ आरो अनेक मानसिया सैया आरो